हलो जय झूलेलाल दादा कहिड़ो हाल आहे बस बढ़िया सुञाथो केर थो ॻाल्हायां मुकेश आहियां ऐं मूंखे चइनि पंज हंधि हलणो हो बाज़ार में तव्हां फ्री थी सघंदव ॿी कला अंदाज़ो ॾेढ ॿ कलाक लॻंदो मूंखे न पहिरों असांखे छो तेरे मां निकिरी करे पवई ऐं एल जी ऑफ़िस में कमु आहे पोइ महानगर पढ़ी करे हिते रोड ते कमु आहे ऐं तंहिंखां पोइ ॿिए नंबर कमु आहे वरी पोइ खेमानी साइड में इंडस्ट्रियल एरिया में कमु आहे अच्छा अच्छा ॿियो तंहिंखां पोइ मो मो अंदाजो ॾेढ खां ॿ कलाक लॻी सघनि था पिया हा त पोइ हुन जे हिसाब सां तव्हां जेकॾहिं फ्री हुजो त न त वरी मां ॿिए कंहिंखे चवां त पोइ भाड़ो वाड़ो ॻाल्हायो न त घणो वठंदव ॿ कलाक पक्का लॻंदा

उहो वक़्तु जेकॾहिं वक़्तु जेकॾहिं वधीक लॻंदो त उहो त व्यवहार में मां ॿधल आहियां तव्हांखे ॾियण लाइ पर पोइ भाड़े में रियायत कयो न थोरी ऐं यो ऐं तव्हां त पंहिंजा आयो हिन करे पंहिंजे माण्हूअ खे फ़ोन कयो आहे अॻिए दफ़े बि तव्हां ई वठी हलिया हुआ त तव्हां थोरो सौ ॾह रुपया वरिता हुया हाणे वरी ॾेढु सौ रुपया था चओ कलाक जा थोरी रियायत कंदव त त थोरो तां खां हिकु दफ़ो त तय कंदासीं त वरी पोइ जी खिट पिट त खपे न हाणे छाहे हिकु दफ़ो तय कंदव त पोइ मूंखे बि मज़ो ईंदो ऐं तव्हांखे बि मज़ो ईंदो न न अॼुकल्ह असांखे बि धंधनि में त हाल ॾिसो तव्हां पाण असांखे थोरी कोई वापारी वधाए थो ॾे त असां बि थोरो सोचे सम्झी ख़र्चु कंदा रहंदा आहियूं न थोरो ॾिसो रियायत रियायत कंदव त महिरबानी पैमेंट मां तव्हां जीअं चवंदव जीपे चवंदव जीपे कंदोमांव कैश चवंदो कैश वठिजो टे सौ रुपिया कोई वॾी अमाउंट न आहे वॾी रक़म ई काने भले वठो वठो वठो भले कैश ई वठो हुन ॻाल्हि जो वांदो न आहे पर तव्हां अचिजो पंद्रहे वीह मिंटे खां पंद्रहे वीह मिंटे खां पोइ मुंहिंजे बंगले ते अचो त वरी पोइ तेसिताईं मां थोरा कम पन्ना बि तयारु कयां जेके खणी हलणा आहिनि त तव्हां खे बि पंद्रह वीह मिंट लॻनि भले वांदो नाहे वरी पोइ वरी जेकॾहिं हा वरी जेकॾहिं हिन पासे वापसि ईंदा हुजो त भले पोइ मूंखे वापसि बि हिते बंगले ते ई छॾिजो जेको वक़्तु हूंदो मां तव्हांखे भाड़ो भरे ॾींदुमि जय झूलेलाल